म्हाका खरें तर ल्हानपणांतल्यानूच गार्डनींगची खूब आवड ल्हान आसताना सुद्दां हांव म्हज्या कुळारा सदांच म्हणजे पावसाची सुरवात जाली काय खंयचे म्हजे मैत्रिणी सगळ्यां कडल्यान हांव कसली शोभेची झाडां हाडून आमच्या घरा मुखार लायताले कुंड्यांनी लायतालें आमचें पोरसुंत लायतालें हांव आनी तशीच आता हांव आता लग्न जावन हांगां आयलें तरी पूण म्हाका कशें आसा म्हजे जरी हांव नोकरी करताले तरी पूण शेनवार आयतार सुटी आसताना म्हाका अशें म्हणजे झाडांची खूब आवड म्हणजे कोणागेर गेले जाल्या बरे कोणाचे फूल बी दिसली न्ही हेची दसणीची कसली गुलबाची बी मुद्दाम एक खांदी मागून हाडून आमगेर लायतालें पूण आता तर हांव रिटायर जाला न्ही तर म्हाका आतां म्हजो खरो तर अर्दो वेळ ते हितूंत गार्डनांनूच वता हरशीं आमची जागा तशी खूब ना पूण म्हाका खूप आवड आसा तेका लागून हांवे खूब कुंड्यो बी आतां खरेदी केल्यात आनी खूब तरे तरेची झाडां लायल्यांत ताका लागून मन म्हजें खूब प्रसन्न जाता आनी इतलीं फुलां फुलतात ह्या दिसांनी तर अशे म्हणजे कितें भार येता पळय फुलांक तशें जाला आनी खूब म्हाका मनाक खूब खोशी जाता